नमस्कार में अंकु रियासी डिस्ट्रिक दा रौह्ने आह्ला ते साढ़े शैह्र बिच बड़ियां चीज़ां न जेह्ड़ियां की मिगी पसंद न ते तां गै अच्छियां लगदियां न कि साढ़े में इत्थै जन्म लैता कि जि'यां की हून इत्थै साढ़े शैह्र बिच की साढ़े इत्थै तीर्थ जेह्ड़े हैन स्थान न बड़े तीर्थ स्थान जेह्ड़े हैन बड़े न बड़े सारे न ते ते तरह् तरह् दे जेह्ड़े जात्तरू न जेह्ड़े हैन ओह् साढ़े इत्थें औंदे न ते एह् निं ऐ कि शैह्रे दे शैह्रे दे बाह्र दे औंदे न नेईं एह् निं ऐ इत्थै पूरी दूनियां दे औंदे न जात्तरू ते साढ़ा इत्थै कि जेह्ड़ा तीर्थ स्थान ऐ माता वैष्णो देवी ते मिगी बड़ा गर्व होंदा ते दुनियां भर दे जात्तरू औंदे न इत्थै ते होर बी बड़े तीर्थ स्थान न इत्थै जि'यां नौ देवी होई गेआ ते ते इक होर ऐ इत्थै देवी पिंडी उत्थै बी बड़े सारे जेह्के हैन औंदे जात्तरू दर्शन करने गी माता दे ते जेह्ड़ी हैन कि माता वैष्णो देवी ऐ इत्थै बड़े सारे औंदे न जात्तरू हर साल